यह आपको अपनी दुनिया पर ध्यान देने और वर्तमान में बने रहने में मदद करता है फोटोग्राफी मुझे उन अद्भुत छोटी छोटी चीजों के प्रति अधिक चौकस और जागरुक बनाती है जो मुझे हर दिन घेरे रहती है मैं प्रकाश छाया पैटन प्रेम और रंग जैंसी चीजों पर ध्यान देता हूँ जिनका उपयोग में अपने चित्रों में कर सकता हूँ फोटोग्राफी हमारी रचनात्मकता का पता लगाने और कहानियों को मर्मिक ढंग से बताने का एक सशक्त तरीका है यह उन आवरणीय भावना और भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिसे हम अपनी आधुनिकता को पहचान सकते हैं हमने पूर्व में क्या क्या किया हम इसको सब सब एक कॉड में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम अपनी आज के युग में फोटोग्राफी से काफी पैसा कमाया जा सकता है न्यू न्यू कैमरे आ गए हैं मोबाइल में भी आजकल बड़े बड़े कैमरे चल रहे हैं डी एस एल आर जे हैं से अल्ट्रा प्रो मोबाइल में आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि काफी विकसित हुआ है देश हमारा फोटोग्राफी से बहुत लोगों को रोजगार मिला है जैसा कि हम समझते हैं आजकल सभी को फोटोग्राफी का बहुत ही शौक है छोटा बच्चा हो या बड़ा सभी को फोटोग्राफी का शौक है हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी घूमने जाओ तो फोटोग्राफी मोबाइल से आजकल कैमरे में कैद करते हैं और अपनी यादों को ताजा करते हैं